ना नागेरनो मोजां मोनो ना गुरनो मोजां मोनो ओरैबायदि ओरैबायदि मानि ना नागेरनायाव जेखाइ नांगौ खबाइ नांगौ बिनिफ्राइ जे नांगौ जेन'बा फासियाल नांगौ बिनिफ्राय फाय जोंनो मानि सारनायफ्राव बिदिनो बासन नांगौ बिदिनो सोलिनांगौ थिं नांगौ खदाल नांगौ सिखा खंखाय नांगौ ओमफ्राय जोंनो गिदिर गिदिर जेखाइ नांगौ बिदिजों जों नागिरो जों खस्थ' मस्थ'जों ओरै खना ओरै खना इदिनो दै जिं जिं जिं जों साख'नो नागिरो मोनोबो बेनिफ्रायहाइ बिनिफ्राय ना सारनायाव मानि जोंनावथ' जों गोयि नालाय जों बेफोरजोंनो जों नागेरो जेखाइ खबायजोंनो बिदिनो सिलिफोरजों जों सारो थिंफोरजों माने बेफोरजों जोङो दै गिदिर गिदिरखौ जों सारनो हाया बिनिफ्राय जोङो बिनिखायनो जोङो सरखारनिफ्राय मानि जोङो मिसिन दै सारग्रा मिसिनखौ लुगैयो आरो मानि दै सारग्रा मिसिनखौ जेनोबा जों मोनोबा मानि गिदिर गिदिर दबाफोरखौ जोङो सारनो हायो थेस'नानै ओमफ्राय जेन'बा बिलोफोरखौबो सारनो हायो मिसिनखौ मोनोबा मानि जोंथ' दा दबा गिदिरखौ जों सारनो हाया ओमफ्राय बिलोफोरखौबो जों सारनो हाया मानि जोंनावथ' बेफोर बायदि बुस्थु मेसिन थिसिनबो जेबो गैया मानि जोङो ओरैनो जोंनाव बे जेखाय खबाइआलाइ जोंनाव सोरबा गोरोङा बिदिनो हेब्बाय न'वावनो आर बिनिफ्राय सोरबा रोङिफ्रा बाजारफ्राव बायबाइ मानि बेफोरलाय फिसा फिसाया जोंनाव थाखायो मानि जोङो मिसिनखौ जों मानि गोयि नालाय जों बायनानै लानो हाया बिनिफ्रायनो बायनानै लानो हायैखाय जों मानि सरखारनिफ्राय मिसिनफोरखौ जों लुबैयो आरो मानि जोंथ' गैया नालाय बिदिनो ना इरि दा हाहा मैहा थांनानै जोङो ना नागिरो बिदिनो मालाबा मालाबा जोङो साम'बो नागिरनानै खन्नाय जायो बिनिफ्राय बेफोरखौनो जोङो फान्नानै जानांगौ जाहैयो सम सम बिदिनो खस्थ'आनो जोंना गोयि नालाय गोयिफोरनाथ' खस्थ'आ बाराखा सरखाराबो नुहर खायो मानि जोंहा हा हुबो गैया गाइग्रा बिथा गाइग्रा गुइग्राबो जों गैया मानि जों दा सम सम बिदिनो हाजिरा मावो ओमफ्राय सम सम बिदिनो ना इरि बायदिसिना जों नागिरनानै इदिनो एखमबा फानो बेफोरजों जों जायो खर्सा खालामो माने जों बेफोरजोंनो फिसाफोरखौ फोरोङो बिसिबांबा खस्थ'जों मानि बिनिफ्रायनो माने जोङो सरखारनिफ्राय माने मिसिनफोरखौ मोनोबा जों साबसिन मोनगौ आरो बेफोरबायदि